आं उन्दैआव उन्दै स्कुलआव एल पि आव फरायनाय समाव एम इ फरायनाय समाव ओरैबादि खेला गेलेनो मोजां मोनोमोन खारनाय हान्ड्रेड मिटार रेस खारनाय टु हान्ड्रेड मिटार टु हान्ड्रेड रेस खालामनाय आरो ओ बिजिआव खुन्दुं सोनानै खारनाय मेगन खाथेनानै बुख्रुबनाय हाइ जाम्प लं जाम्प बेफोर गासैबो खेलाखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनोमोन उन्दैआव माने मोनसे ओ क्लास मोनसे क्लास आवहाय मोनसे इयाराव फरायनाय समावहाय आङो स्कुल उइक जायोबा सयथा सातथा प्राइज खौ आं लाखायोमोन माने ओरैबादि मोजां मोनखायोमोन आरो आङो ओरैबादि गेलेनोबो हाखायोमोन आं मानसिफोरजों गिजालायनाय गिजालायनाय जायोमोन जिसिबां बिनो लाजोबो प्राइज खौ बिनो लाजोबो बेबादि खोथा होनोमोन माने ओरैबादि गेलेनो मोजां मोनखायोमोन मानि बे सम सौफैबाथाय आङो गोसोआनो दुंगाखांजोबखायोमोन माने खारनायाव बारनायाव गासिबावबो आंनो देरहाखायोमोन मानि बिराद मोजां मोनो आङो खारनाय बादिलायनाय हाइ जाम्प बारनाय लं जाम्प बारनाय बिजिआव खुन्दुं सोनानै खारनाय दैहु मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय गासिबो खेलाखौनो आं मोजां मोनजोबोमोन उन्दैनिफ्राय मा उन्दैनिफायल' उन्दैनि उन्दैआवबो गेलेबाय एम इ स्कुल एल पि स्कुल हाइ स्कुल कलेज लाइफ सिम आं गेलेनो मोजां मोनदों कलेज लाइफ आवबो आङो लं जाम्प बारनायाव प्राइज लानो हाबावदों हान्ड्रेड मिटार रेसावबो आङो प्राइज लानो हाबावदों माने ओरैबादि मोजां मोनखायोमोन खेलाखौ मानि खेला गेलेनाया आंनि मोनसे आंगो लोगोबायदि आं सानोमोन बेखायनो आङो दा बयखौबो दानि गथ' गथ' गथ'फोरखौबो आङो न' सिङाव मबाइल नायनानै टाइम पास खालामालासिनो बाहेरानि गेम फोरखौ खारनाय बारनाय हान्ड्रेड मिटार रेस टु हान्ड्रेड मिटार रेस गासिबो लं जाम्प हाइ जाम्प गासिबो बेफोरबादि खेलाफोरखौ गेलेजानो आं लुबैयो आंनि फिसा फिसौफोरखौ आं गेलेहोयो आरो आं रायजो राजाफोरखौबो खावलायो खेला गेलेनाया ओरैबादि मोजां देहानि थाखायबो मोजां गावनि देहा गावनि टाइम फ्राबो स्पेनड खालामनो हायो आरो खेला गेलेबा देहाफ्राबो मोजाङैनो थायो बेखायनो खेलाखौ गेलेनांगौ